हां नमश्कार माराज जि'यां हून गल्ल कीती जाऽ भांडें दे बारै च भांडे दिक्खो जी मतलब सारें गै चाहिदे होंदे जि'यां हून रसोई दे बिच्च कम्म करने बास्तै जि'यां पतीला होई गैआ कड़शी होई ढक्कन होई ढक्कन होई गेआ ते इ'यां गै सारे भांडे चाहिदे होंदे ते जि'यां कुक्कर होई गेआ चौल शौल बनाने होन ते कुक्कर चाहिदा होंदा ते कुक्कर होर बी बड़ी मतलब चीजां अस लाई सकने ते छोटा होई गेआ बड्डा कुक्कर जिस स्हाब कन्नै जि'यां हून कोई ब्याह् फंक्शन आइया ओह्दे बास्तै बड्डे भांडे चाहिदे होंदे बड्डे पत्तीले होई गे कुक्कर होई गे ते इ'यां गै मतलब कौल्लियां गलास होई गे चम्मच होई गे जि'यां चाही आह्ले भांडे फराइबीन बगैरा होई गे एह् बी चाहिदे होंदे रसोई दे बिच्च जि'यां कप्प होई गे ते छोटे बड्डे कप्प एह् सारे मिक्स चाहिदे होंदे ते इ'यां गै छोटियां पलेटां होइयां जि'यां बड्डियां पलेटां होइयां रोट्टी खाने आह्लियां छोटियां जि'यां मतलब कुसै पकोड़े शकोड़े पाई देने बास्तै होई गे जि'यां कोई मिचर मुचर पाने बास्तै होई गे जि'यां बिस्किट पानै बास्तै छोटियां पलेटां जूस होंदियां ते ओह् बी चाहिदियां होंदियां ते बड्डियां पलेटां रोटी खानै बास्तै चाहिदियां होंदियां इ'यां गै सारे भांडे चाहिदे होंदे छोटे बड्डे गलास जि'यां जूस आह्ले गलास छोटे होंदे फ्ही उ'दे कोला छोटे गलास चाही आह्ले होंदे ते ओह् बी चाहिदे होंदे ते इस बेस कन्नै सारे भांडे चाहिदे होंदे ते इस तरीके कन्नै गै किचन दे बिच्च छोटे बड्डे भांड़े सारे ज़ूस होंदे ते इ'यां गै मतलव सारे भांडे चाहिदे होंदे जि'यां चम्मच होई गेआ जि'यां जेह्लै मतलब चौल खाने होंदे उसलै चम्मच दी जरूरत पौंदी ते चम्मच बी चाहिदे होंदे ते जि'यां चार कोई मैह्मान आई जान ते उ'नें गी रुट्टी पाई देनी ते जि'यां हून डुंग्गे होई गे ओह्दे बास्तै डुंग्गे बी चाहिदे होंदे जि'यां इक बिच्च सब्जी पाई ओड़ी दाल पाई ओड़ी इ'यां सुक्की सब्जी पाई ओड़ी ते चौल पाई आस्तै जि'यां हून कोई सब्जी बनानी कड़छी चाहिदी जां कोई मतलब ओह् चाहिदी कड़ोरनी चाहिदी ओह्दै बास्तै ते तवाऽ होई गेआ हर चीज मतलब इस तरीकै कन्नै किचन च यूज होंदी ऐ जि'यां चकला बेलना होई गेआ जां फुल्का बेल्लने बास्तै ते इस तरीके कन्नै सारे गै भांडे जेह्ड़े किचन बिच्च चाहिदे होंदे